हेलो जय झूलेलाल जी जी जी ॿुधायो तव्हां खे छा सेवा करिणी आहे अच्छा असांजे पास त इलाही तरीक़े जा अथव तव्हां उन जो चार्जिस बि जीअं अलॻि अलॻि आहिनि जीअं वी एल सी सी आहे अरोमा मैजिक आहे शहनाज आहे बायो बायोटेक आहे ऐं डायमंड फ़ेशियल आहिनि जीअं अलॻि अलॻि तरीक़े जा आहिनि अलॻि अलॻि उन्हीअ जा चार्जिस बि आहिनि जी डायमंड जा त अथव पंद्रहं सौ रुपया जी गोल्ड जा आहिनि ईअं त आहिनि ॿारहं सौ तव्हां हज़ार तव्हां पंहिंजा सिंधी भाई आयो हज़ार ते तव्हां पक कजो

जी जी हा हा जी वैक्सिंग बि आहे सभु चीज आहे तव्हां बस हा हा ॿुधायो एलोविरा वारी हाइड्रा वारी अच्छा अच्छा उहो जी जी जी सभ तरह जी उन्हीअ जा असां वटि अथव साढी सत सौ जीअं हैंड कराइणा अथव त हा जी हैंड्स जो अलॻि आहे जी जी सॼो अगरि फ़ुल हैंड फ़ुल हा सभु कराइणा अथव फ़ुल हैंड फ़ुल लेग कराइणा आहिनि त उन जा अलॻि अलॻि चार्जिस आहिनि फ़ुल हैंड जा फ़ाइफ़ हंड्रेड अथव पंज सौ जी लेग बि ईअं ई आहिनि पंहिंजा जे साढी पंज सौ आहिनि साढी पंज हा हे पंज सौ अथव हलो जी उहो हाणे अचो तव्हां विज़िट कयो उन्हीअ खां पोइ सम्झो असांखे ॾिसिजो ईअं ई तव्हां खे करे रखंदासीं सिंधी भाई आहियो जी अच्छा जी असांजे हेयर्स जो बि इलाही हिन समय ऑफ़र हलेव थो पयो हेयर जो जीअं स्पा हा जी स्पा फ़ेशियल हेयर कटिंग आई ब्रो थ्रेडिंग अपर लिप्स सभु मिलाए करे हिन जो हिकु पैकेज अथव इहे असांजो सभु मिलाए करे टू थाउजेंड फ़ाइफ़ हंड्रेड असांजो इहो पैकेज अथव हिन समय असांजो ऑफ़र थो हलेव अगरि तव्हां हा जी अगरि तव्हां एग्री आहियो त पोइ तव्हां करे सघंदा आयो मतिलबु तव्हां अगरि कराइणु चाहियो त हा हा उन में हा इन्हीअ में कलर त इंक्लूडिड कोन अथव बट कलर वलर बि सभु थींदो अथव असां ॾे जी हेयर कलर जी हा हेयर कलर हिन में कटिंग अथव कलर कान अथव

जी हा एक्स्ट्रा चार्ज लॻंदो इन्हीअ जो त अच्छा हाईलाइट बि कराइणा अथव हाणे पर हिक पर स्टिक कंदा आहियूं असां ढाई सौ रुपया जी हूं हा त तव्हां अचो तव्हां डिस्काउंट ॾींदासीं जेको हूंदो अहिड़ो कोई हो कोन्हे कि एतिरा ई करिणा आहिनि थोरो डिस्काउंट थी वेंदो टेन ट्वेंटी परसेंट असां करे रखंदा आहियूं और सिंधी भाउरनि जे लाइ त सिंधी ॾिसो अगरि तव्हां जे पास टाइम न थो थिए त तव्हां अॼु जीअं चओ था कल्ह जे लाइ त कोई बुकिंग जी ज़रूरत कोन्हे अगरि तव्हां खे लॉन्ग टाइम लाइ बि बाद बि कराइणो अथव या महिनो पहिले जो कराइणो अथव या पंद्रहं दिन जो कुझु बाद कुझु कराइणो अथव तव्हां जो बुकिंग सां कमु थींदो ऐं ईअं तव्हां खे अगरि नेक्स्ट डे ई कराइणी अथव त बुकिंग जी ज़रूरत कोन्हे जी जी जी अच्छा

त तव्हां असांजो पूरो प हा हा तव्हां हीअं कजो न तव्हां तव्हां कल्ह जीअं सुबुह जो जीअं ॿारहें हिक ताईं अचो अगरि तव्हां जे पास टाइम हुजे त त पोइ अगरि परीहं विहांव अथव त तव्हां कल्ह सुबुह अचो तव्हां ॿारहें हिक त अच्छा जी हा हा बिल्कुलु रखे रहंदो अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोन्हे तव्हां मां तव्हां खे जेको तव्हां खे सजेस्ट कयां थी पई तव्हां डायमंड वी एल सी सी जो डायमंड फ़ेशियल करायो त इन्हीअ जो निखार काफ़ी दिन तक रहंदो आहे ठीकु आहे न हा और असांजे पास हिकु हिन समय हिक और ॿी दुल्हन जो बि ब्राइडल जो बि जेका आहे उन्हीअ जो बि मेकअप हिन समय जेको आहे असां उहो बि कंदा आहियूं न और असां इहे असां पंहिंजा जेको स्टाफ़ आहिनि लेडीज़ स्टाफ़ आहे असांजो त उहे त उन्हनि खे भेजंदा बि आहियूं अगरि कोई जीअं न थो अचे हिते कि या कंहिंजे घर कोई विहांव आहे सॼी उन्हनि जा गेस्ट आहिनि त असां उन्हनि खे बि पंहिंजी इहे फ़ैसिलिटी ॾींदा आहियूं थोरो चार्जिस थोरो घर जो वधी वेंदो आहे थोरो सो वधी वेंदो आहे बट इहो आहे कि असां उन्हनि खे इहा फ़ैसिलिटी बि ॾींदा आहियूं अगरि तव्हां जी नॉलेज जे जे लाइ असां तव्हां खे ॿुधाइणु चाहूं था त ब्राइडल मेकअप जो बि सॼो जी जी सभु कुझु उहो सभु मुंहिंजी ट्रेनिंग ॾिनल आहिनि सॼो स्टाफ़ सभु सामान खणी ईंदियूं तव्हां खे कुझु बि न ॾियणो पवंदो कुझु बि न इविन असांजे पास आइस वग़ैरह बर्फ़ वर्फ़ जे जीअं खपंदी आहे फ़ेशियल वग़ैरह जे लाइ उहे सभी पाण सां गॾु खणी ईंदव असांजे पास सॼो सामान आहे जी हा जीअं हाणे गर्मी जो मौसम हले थो कोई अच जी घरों हाणे जेको जेको तव्हां कराईंदव उन्हीअ सां मतिलबु कि तव्हां जो टेन टू फ़िफ़्टीन परसेंट वधी वेंदो हा जीअं तव्हां जो अगरि जेको जेको कराईंदव पैकेज वारो खणंदव त जेको असांजो जेको हाणे तव्हां खे मां तव्हां खे सॼो पैकेज ॿुधायो तव्हां खे ऑ ऑफ़र जेको हले थो पयो उन्हीअ में तव्हां जो ट्वेंटी परसेंट वधी वेंदो बस ज्यादा नाहे बट बट इहो आहे कि हाणे असांखे असांजे पंहिंजे स्टाफ़ खे बि त ॾिसणो आहे न त हा जी पंहिंजे स्टाफ़ खे बि ॾिसणो आहे त वरी उहे बि के बि थोरो सो वरी ॿाहिरि निकारणु असांजे हेॾे बि वरी कस्टमर हूं असांजो सुबु सुबुह जे ॾहें खां वठी राति यारहें ताईं खुलियल हूंदो अथव

जी जी जी हा हा तव्हां वटि एक्सपीरियंस वारी ही मोकिलींदासीं लेकिन वरी छो जे करे तव्हां फ़ तव्हां छा फ़र्स्ट टाइम कयो था असांजे में कि पहिले विज़िट करे चुकिया आहियो असांजी पार्लर में अच्छा जी हा जी त तव्हां किथे रहंदा आहियो तव्हां रहंदा किथे आहियो अच्छा आशियाना में रहंदा आहियो त उतां खां त असांजो पार्लर बगल में ई तव्हां खे पवंदो त तव्हां एॾी उस में धूप में छाजे लाइ ईंदव तव्हां टेन परसेंट मां तव्हां खे ट्वेंटी छॾियो टेन परसेंट डिस्काउंट ॾींदीमांव तव्हां मुंहिंजे स्टाफ़ खे घुराए आराम सां घर में पंहिंजे वेही करे करायो सभु सामान असां वटि अवेलेबल आहे हा फ़ालतू धूप में ईंदव वरी जी जी हा भले अचणु चाहियो सदा ई अचो उन में कोई हो कोन्हे पर इहा असां छो जे करे असां कस्टमरनि जी हेल्थ खे सभु कुझु ॾिसी करे असां पंहिंजो इहो सभु बि ध्यानु ॾींदा आहियूं असां कि जंहिं जीअं हुननि खे सहूलियत थिए जीअं हुननि खे ईज़ी लॻे सभु कुझु त उहो बि ॾियणु हिकु असां हा त इन्हीअ में डायमंड वारो आहे न मां तव्हां खे ॿुधायो न वी एल सी सी जो हीउ अथव इहो हिन में डायमंड फ़ेशियल अथव इहो तव्हां जो उन्हीअ रेट में ई वेंदो वैक्स जी थी वेंदव डायमंड फ़ेशियल थींदुव और हा हिन में त हिक मिनट बीहो मां त ॾिठो कोन्हे मां लिस्ट बि ॾिसी वठां थी हिन में हू आई ब्रो थींदव ॿुधो आई ब्रो थींदुव फ़ेशियल थींदुव और वैक्स थींदव बाकी हिन में स्पा न थी पाईंदुव न हिन में स्पा न थी पाईंदो मां थोरो ॾिसी वठां थी तव्हां जो कुझु एड करे हा स्पा त मां चवां पई लेकिन हिन में मां ॾिसां थी कि डायमंड और हिन जो थोरो सो मिक्सड अच्छा हलो ठीकु आहे तव्हां सिंधी भाई आहियो तव्हां हुन में करे वठो ठीकु आहे त हाणे एतिरी बार्गिनिंग न कयो भाई छो कि जी जी जी बस कयो तव्हां हाणे पहिली बार आया आहियो तव्हां जे लाइ थोरो डिस्काउंट ज्यादा ई आहे

ब्लीच थींदव न न न उन्हीअ में ई आहे हू ब्लीच खणी ईंदव मुंहिंजो स्टाफ़ हा फ़्लैप पहिले तव्हां जी ब्लीच ई थींदी उन्हीअ खां पऐ फ़ेशियल थींदो

हा हा उहो तव्हां अलॻि सां कराईंदव कलर आहे कुझु बि कराइणो अथव उहो तव्हां एक्स्ट्रा अलॻि सां कराए वठिजो जी हा हा उहो हाणे तव्हां छो जे न न तव्हां हिकु अधु चीज और ॿुधायांव थी जेको बि कराइणो अथव तव्हां मूंखे लिस्ट में लिखाए छॾिजो छो कि उहो ई उहो ई सामान उहे पाण सां गॾु खणी ईंदा न उहे असांजो स्टाफ़ और अगरि हिते कराइणु अची चाहो पंहिंजो हिते बि अची सघंदा आयो अहिड़ी कोई हो कोन्हे जी वाट्सप नम्बर आहे हूं हूं अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे जी जी कराए त सुठो ई आहे हा उन्हनि खे बि इहो ई सभु तव्हां सां उहे ई गॾ ई वेंदव विहांव ते अच्छा अच्छा त पोइ त ठीकु आहे त जी जी जी ज़रूरु तव्हां कयो और मां तव्हां जेको बि तव्हां खे कराइणो अथव मूंखे वाट्सअप कयो ग्लो तव्हां गेरंटी सां चवांव थी तव्हां बिल्कुलु चिंता न कयो असांजी असांजे

हा और असांजा प्रोडक्ट सॼा ओरिजनल अथव कोई हू कोन्हे कि असां कुझु ॿियो कयऊं या कुझु तव्हां ख़ुदि चेक करे वठंदो तव्हां त कराईंदा रहंदा हूंदव सभु तव्हां खे पतो ई हूंदो

जी जी हा हा उहो तव्हां तव्हां जे उहो त उहो तव्हां जी बि मर्जी जेका हुजे जेका तव्हां खे हूंदव अवेलेबल त तव्हां पंहिंजा ई यूज़ कजो बट असांजा बि पूरा हाइजीनिक अथव उन्हीअ में कोई हू कोन्हे हा जी असांजो त रोज़ जो कम आ्हे असां रोज़ ई हाइजीनिक कंदा आहियूं उन्हीअ खे रोज़ सैनिटाइज़ सभु कंदा आहियूं घर पूरो

जी तव्हा वाट्सअप कयो जेको जेको कंदव मां उन जा रेट बि लिखंदी वञांव थी कुझु एक्स्ट्रा कंदव त उहो बि आहे कटिंग आहे जेको बि आहे जीअं अगरि हा ऐं बाकी जा बि मां तव्हां खे लिस्ट भेजे रखांव थी अगरि उन्हनि तव्हां जी जेका बि आहिनि तव्हां ॾेराणी जेके अथव उन्हनि खे अगरि और बि कुझु हिते कराइणो त मतिलबु लिस्ट तव्हां खे पूरी भेजे रखदीमांव वाट्सअप ते और तव्हां मूंखे ॿुधाए रखिजो त मां तव्हां खे पूरो पैकेज ठाहे करे हिकदमि करे तव्हां जो डिस्काउंट करे छॾंदीमांव ट्वेंटी परसेंट ठीकु आहे भाभी और ॿुधायो कुझु और कुझु सेवा हा भले तव्हां इहो बि त अगरि तव्हां इहो बि करे सघंदा आहियो जेका मां जेका तव्हां खे लेडीज़ भेजंदीमांव छोकिरियूं आहिनि असां ॾे रखियल स्टाफ़ जेको भेजंदीमांव तव्हां खे अगरि उन जो हथ ॾाढो वणंदव त तव्हां उन्हीअ खे वरी वरी तव्हां उन्हीअ खे घर बुलाए सघंदा आहियो इहो बि अथव जीअं असां वटि हूंदो आहे न कि कोई कई कस्टमर अहिड़ा आहिनि कि जेके वरी वरी उन्हीअ खे सॾु कंदा आहिनि उन्हनि जो ई हथ उन्हनि खे वणी वेंदो आहे ॿिए जो हथ न वणंदो आहे जीअं मां ॿिए ॿियो उन्हीअ खे जी जी जी जी ठीकु आहे इहो विश्वास क़ाइमु रहंदो तव्हां इन्हीअ जे लाइ तव्हां तमामु जेके बि मतिलबु अथव सभु तव्हां लिखी भेजो मां तव्हां खे उन जा रेट लिखी मोकिलियांव थी पई ठीकु आहे जी जी जय जय झूलेलाल हरि ओम